हैलो तव्हां सुमित देवाणी था ॻाल्हायो हा मां पुने मां आयो आहियां जूनागढ मूंखे जूनागढ़ में घुमणो आहे त तां घुमाईंदो तव्हांजे लाइ इलाही ॿुधियो आहे मूंखे जूनागढ़ में छा छा सुठो घुमण जो आहे हा हा

हा बराबरि

बराबरि हा त टिनि ॾींहंनि जो टाइम आहे हले टे ॾींहं असां अठ ॼणा आहियूं चारि कपल आयूं अने ॿ बार आहिनि

हा हा भई

बराबरि

हा हा बराबरि आहे हा कोई वांदो न हलंदो खाइण पीअण जो टाइम अथसि की तव्हां वञी हिते

बराबरि उहो मां

हा हा सही आहे मां गेनार लाइ बि इलाही ॿुधियो आहे गेनार में छा आहे गेनार में भई ॿुधियो आहे भई गेनार में छा विशेषताऊं आहिनि सभु अलॻि अलॻि बराबरि बराबरि आ्हे हा त

हा ई इलाही ॿुधियो आहे असांजे पासे वारो थी आहियां हिता खां हिन त असांजे तव्हांजे नाले चयो आहे न कि भई सुमित देवाणी खे फोन कजो हिन लाइ तव्हांजे साइकलिंग कई आहे

हा हा हा त त सुभाणे असां सुबुह जो अठे लॻे नाश्तो करे बस में निकिरी वञूं

हा हा बस स्टैंड आहे ने ॾिठो आहे ओके ओके

हा उहो सही आहे त हलो वञो सुभाणे सुबुह जो तव्हांखे सते अठे लॻे ताईं ऑफिस ते अचांव थो रैडी

यैस हा त भले वांदो न त मां अने मुंहिंजो दोस्त अचूं था भई हा न नकी करे हा हा जय झूलेलाल